हम खेल के बारे में गेम्स पबजी धीरे धीरे खेलते जा रहे हैं पबजी के बारे में हम लोग कभी इतना सोचे चार लोग खेलते हैं पबजी पबजी से जुड़े हुए इंडिया से बाहर भी है पाकिस्तान सऊदी अरब चाहे चेन्नई पब्जी में हम पबजी जुड़ जाते हैं हम लोग पबजी के बारे में सोचते हैं पबजी और आगे जाए हम लोग अपना कोशिश करने के विषय में जानने की कर रहे हैं धीरे धीरे कोशिश पबजी के बारे में जैसे पबजी लूडो लूडो धीरे धीरे ऑनलाइन लूडो खेलने लगे लूडो से सब पैसे कमाने लगे लूडो के बारे में जैसे वो हो गया इक्का ताश खेलने लगे ऑनलाइन ताश भी ओनलाइन चलने लगे हैं गेम के लिए हम लोग सोचे थे अपना भी क्रिकेटर अपना गेम हमारा भी हो हम लोग अपनी भी कोशिश करने का अनुभव करें अपने बारे में हम धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं अनुभव के बारे में किर्केट के बारे में किर्केट हम अच्छी खेलते हैं अच्छी किर्केट भी खेलते हैं अच्छी अच्छी पबजी भी खेलते हैं गेम्स के बारे में बहुत अपनी नॉलेज है अपनी कोशिश भी करना जारी है हमारे भाई जो हैं वो भी धीरे धीरे हमारी कोशिश करना जारी कर रहे हैं हम धीरे धीरे अपना कोशिश कर रहे हैं कि जारी है अपना ख़ुद का अपना एक गेम्स खोलेंगे अपना वो हमारा गेम्स है खेल खेल के लिए बारे है अपना ख़ुद का खेल होगा वो कोशिश हमारी करना जारी है बिजनेस के बदलने का किसी के बारे में हम ख़ुद बदलेंगे हम अपना गेम ख़ुद का खोलेंगे हम किसी का गेम हम नहीं खेलेंगे जैसे पबजी हो गया धीरे धीरे बाहरी पबजी विदेशी था धीरे धीरे इंडियन हुआ ऐसा हम अपना खेल के बारे में अपना ख़ुद ऐप बनाएँगे पबजी क्रिकेटर हर चीज़ हमारा भी होगा क्रिकेट के जैसे क्रिकेट हम बहुत कोशिश किए हैं खेलने के लिए किए कि कोशिश अपना हमारी जारी है अच्छी क्रिकेट खेलते हैं हमारे जो हमारे क्रिकेट खेलते हैं हाँ भाई तुम क्रिकेट अच्छी खेलते हो इसी के ऊपर हमारे पबजी में अच्छे हैं फिर लूडो खेलते हैं लूडो ऑनलाइन खेलने लगे इस समय हम लूडो अपना ऑनलाइन बंद कर दिए हैं खेल के जारी में लगे हैं हम अपना एक ऐप बनाएँगे खेल के बारे में वो हमारा ऐप है अच्छे अच्छे उसमें कोशिश करना हमारा बदलने का ख़ुद का आविष्कार हम किए हैं अभी करेंगे अपना आविष्कार इसी में हमारा खेल का